मां सभिनि खां सुठी ऐं दिलचस्प जॻह सोमनाथ मंदरु ॾिठो आहे जेको शंकर भॻिवान जो झूने में झूनो ज्योतिर्लिंग आहे ॿारहां ज्योतिर्लिंगनि मां पहिरियों ज्योतिर्लिंग सौमनाथ मंदर में आयल आहे

गुजरात जे वेरावल में इयो मंदिर स्थापित थियल आए सोमनाथ मूंखे सभिनि खां वधारे वणंदो आहे छो की हुते समुंड जो किनारो बि आहे ऐं हुते घुमण जे लाइ चौपाटी बि ठहियलु आहे जिते तव्हां पंहिंजे परिवार सां मस्तु घुमी बि सघंदा आहियो ऐं उते खाइण पीअण जी बि सुठी व्यवस्था आहे सोमनाथ में कृष्ण भॻिवान जो बि इलाही झूनो मंदरु अचल आहे जंहिंजो नालो पालका आहे जिते कृष्ण भॻवान खे तीरु लॻो हुओ उहो मंदर बि जाम मस्त ठहियलु आहे ऐं असांजो जूनागढ़ खां ॿ सौ किलोमीटर परे सोमनाथ आयल आहे त असां दर सालु हिकु दफ़ा त सोमनाथ दर्शन करणु वेंदा ई आहियूं ऐं इलाही मौज बि कंदा आहियूं